जय कंवरराम जे असांजे घर में अम्मा खानो बनाईंदी हुई मूंखे ॾाढो शौंक़ु हूंदो हो खाइण रो रोटी बनाइण जो सभिजी बनाइण जो मूंखे ॾाढो शौंक़ु हूंदो हो अम्मां बनाईंदी हुई मां ॾिसंदी हुयमि पोइ धीरे धीरे करे करे मुंहिंजा हथ सड़ंदा हुया तो बि मूंखे एतिरो शौंक़ु हूंदो हुयो जो मां मानी पाण पचायां अम्मां थी पचाए मां पाण पचायां सुठी करे पर मानी पचाइणु अम्मां खां सिखियमि मानी पचाई सभिजी पचाई उन खां पोइ चांवर पचाइणु सिखिया पचाईंदे पचाईंदे हाणे त सिखी वियासीं आदत पई वई